गानो हिकु अहिड़ी शइ आहे जेको दुखी इंसानु खे बि सुखी करे सघंदो आहे दुख में अगरि गानो गाईंदा आहियूं त असांखे ईअं लॻंदो आहे असांजे दिलि जो आवाज़ु थो निकिरे पियो ऐं अगरि सुख जो गानो गाईंदा आहियूं त उन में कीअं असां ख़ुशीअ में भरिजी करे आवाज़ु वॾो करे गाईंदा आहियूं दुख सुख जो अलॻि ई मज़ो हूंदो आहे दुखी गाने में असां कीअं दुखी थी गाईंदा आहियूं पर सुखी गाने में असां कीअं सुठे नमूने ईअं लॻंदो आहे भई डांस था कयूं पिया गानो गाइणु बि हिकु कला आहे असांखे ईअं लॻंदो आहे भई असां पाण लता मंगेशकर थी विया आहियूं गाने गाइण जो हिक मज़ो ई अलॻि हूंदो आहे गाने गाइण सां मन खे हिकु लुत्फ़ु मिलंदो आहे मनु सदा ख़ुशि थी वेंदो आहे ऐं गाने गाइण में कीअं हूंदो आहे भई अगरि गम जो गानो आहे त असां उहो मन खे कीअं आहिस्ते आहिस्ते करे अखियुनि में कॾहिं कॾहिं पाणी बि भरिजी वेंदो आहे पर अगरि सुख जो गानो आहे त हुन में असांखे पंहिंजी दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे दिलि बाग़बानु थी वेंदी आहे उहो गानो गाइण में इन करे अकेले माण्हूअ जो वॾो साथी आहे गानो जॾहिं माण्हू दुखी हुजे या सुखी हुजे त गानो गाए त मन खे हिकु शांती मिली वेंदी आहे इन करे गानो गाइजे ऐं सुखी रहिजे